भारत बक्ख बक्ख पर्व ध्यारें लेई बड़ा गै मश्हूर देश ऐ देश भारत दी गल्ल करने आं तां एह्दे च इत्थें बड़े गै पर्व ध्यार मनाए जंदे न जि'यां लोह्ड़ी लोह्ड़ी होली लोह्ड़ी होली रक्खड़ी देआली मकर संक्रांति बगैरा बगैरा उसदे बाद गल्ल करने आं जे जम्मू च जम्मू ते कठुआ डिस्ट्रिक्ट च बड़ी चाल्ली दे अपनी डिस्ट्रिक्ट दे इत्थें बड़ियें चाल्लीं दे बड़े बक्ख बक्ख धर्में दे लोग रैंह्दे न ताहीं उंदे बक्ख बक्ख पर्व ध्यार होंदे न जि'यां कि गल्ल करने आं अस हिन्दु धर्म च बड़े निक्के निक्के हर इक निक्के निक्के पर्व गी मनाया जंदा ऐ जि'यां कि इक ध्यार ऐ बच्छ दुआ करेआ चौथ संकट चौथ मकर संक्रांति सीस कट्टोली बड़े गै नांऽ न जि'नें ई अस गिनी नेईं सकने आं जि'यां कि गल्ल करने आं अस बच्छ दुआ दी बच्छ दुआ जेह्ड़ी ऐ ओह् अपने परिवार ते परिवार दी सुख सुख ते मंगल कामना आस्तै मनाया जंदा ध्यार ऐ उसदे बाद गल्ल करने आं करेआ चौथ एह् अपने पति दी पति दी मंगल कामना आस्तै मनाया जंदा ऐ मनाया जाने आह्ला ध्यार ऐ इसी एह् जनानियें दा जनानियें दे ठेठ ध्यार न उसदे बाद अस गल्ल करने आं संकट चौथ संकट चौथ जेह्ड़ी ऐ एह् अपनी संतान दी मंगल कामना आस्तै ध्यार मनाया जंदा ऐ उसदे बाद च आई गेई लोह्ड़ी लोह्ड़ी दे ध्यार पूरे भारत च बड़ा गै प्रसिद्ध ध्यार ऐ इस ध्यारै उप्पर गुड़ तिल ते चौलें दी तरचौली बनाई जंदी ऐ ते फ्ही ओह्दा रातीं गी अरग दित्ता जंदा ऐ ते इस पर मुंगफली मुंगफली गच्चक रयौड़ियां बगैरा शगैरा जेहियां चीजां एह्दे रलाइयां जंदियां न ते खाइयां जंदियां न ओह्दे दूऐ दिन मकर संक्रांति दा ध्यार बनाया जंदा ऐ उस दिन मांह् दी दाल दी खिचड़ी बनदी ऐ ते कन्नै लोग इस दिन पतंग बगैरा उडांदे न उसदे बाद अस गल्ल करने आं अस देआली देआली दा ध्यार जदूं कि श्री राम अयोध्या चौदां वर्ष दा अपना वनवास पूरा करियै ते सीता गी रावण कोला छुड़ाइयै अपनी अयोध्या बापिस आए हे तां लोकें उंदे आने च दीये जगाए हे ते उंदे आने च खुशी मनाई ही ते इस ध्यार गी अस देआली दे रूप च मनाने आं ते उसदे एह् ध्यार अस एह् संदेश बुराई बुराई उप्पर अच्छाई दी जीत दी सिक्ख दिंदा ऐ कि बुरे कम्म चाहे जि'न्ने बी बुरा आदमी जि'न्ना बी बड्डा होऐ लेकिन जेह्ड़ी अच्छाई ऐ अंत च ओह्दी गै जीत होंदी ऐ उसदे बाद अस गल्ल करने आं जि'यां कि रक्खड़ी रक्खड़ी दा ध्यार रक्खड़ी दे ध्यार उप्पर भैनां अपने भ्राऽ गी रक्खड़ी बनदी ऐ ते भ्राऽ ओह्दी ओह्दी रक्षा करने दा जां ओह्दे लेई ओह्दे ओह्दा साथ देने साथ देने दा वचन दिंदा ऐ इसी अस रक्खड़ी गलाने आं ते होली हून गल्ल करने आं होली होली बी इक अच्छाई दा प्रतीक ध्यार ऐ एह्दे च असें ई एह्दे च एह्दे च रंग लोग इक दूऐ गी रंग लांदे न ते एह् ध्यार होलिका दैह्न दे दिन गी लेइयै मनाया जंदा ऐ जद इसदे बाद अस गल्ल करने आं